میں نے اس دیوالی سیل پر فلپ کارٹ سے بچوں کے لیے لباس خریدے اور میں اس تجربے میں مکمل طور پر ناکام ہوا ہوں خریدی کرتے وقت میں نے امید کی تھی کہ مجھے خوبصورت اور معیاری بچوں کے کپڑے حاصل ہوں گے لیکن جب میں نے میرا آڈر ریسیو کر لیا اور اسے دھیان سے دیکھا تو میں پریشان ہو گیا کیونکہ بچوں کے لباس معیار کے مطابق نہیں تھے ان کی جو ساخت تھی اور ان کی جو سلائی تھی وہ ایسا لگتا تھا جیسے ان کو کسی معیاری کمپنی نے نہیں تیار کیا ہے اور ان کی کوالٹی کافی خراب تھی میں نے خریدی کے بعد خیال کیا اور اس آفر پر مجھے ریٹرن کرنے کی سہولت بھی اویلیبل نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میں نے اپنا وقت اور پیسہ دونوں برباد کر دیا